हाँ वैसे तो हम कई प्रकार के स्नैक्स बनाते हैं लेकिन यदि हमारे पास समय काम है तो हम आलू की टिक्की बनाते हैं जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और इसे हम हरी चटनी के साथ खाते हैं इसको बनाने का रेसिपी है उबले हुए आलू को मसाले और छौंकने वाले सामान के साथ अच्छे से तल लें फिर उसकी गोल गोल टिक्की बना कर बेसन के घोल में डूबो कर और उसको तेल में तल दें तेल में अच्छे से तलें ताकि वह कच्चा न रह जाए उसके बाद उसे हरी चटनी के साथ दें यह बहुत ही अच्छा होता है और इसका स्वाद खाने में भी बहुत अच्छा लगता है